हमको गौर पंछी को देखने में बहुत सुंदर लगती हैं पंछियाँ तो बहुत खूबसूरत लगती है जैसे तोता हुआ कौवा हुआ गौरैया हुआ ये सब चिड़ियाँ देखने में तो खबसूरत है ही है समझ लीजिए अब किसको नहीं खूबसूरत लगे पंछी तो पंछी तो पंछी हैं कितना सुंदर लगते हैं बोलते हैं अब ऐसा है कि जैसे मोर मोर हम देखते हैं कि मोर तो नाम मात्र पता नहीं कहाँ सब मोर चले गए मोर राष्ट्रीय पक् पक्षियों में आते हैं कितना सुंदर उनकी बोली है और तोता जैसेकि होता है एक तोता तोता को पिंजरे में बंद किया जाता है और दे मिट्ठू पिंटू कहने में वो बोलते हैं सीता कहो राम कहो ऐसे ऐसे लोग मोर है देखते हैं की मोर कहीं एक्का दुक्का लौक रहे हैं जंगल झाड़ी में नहीं तो ऐसा है कि आज के मोर देखने को भी नहीं मिलते हैं इतना खबसूरत पंछी है देखने में उनका रहन सहन डाल पर बैठते हैं तो बोलते हैं कूँ कूँ अब समझ लीजिए कौवा है कौवा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसेकि वातावरण पता नहीं आज की परिस्थिति क्या है वातावरण कैसा उनके लिए बदलाव हो गया है कि ना गौरैया लौक रही हैं चिड़िया लौकती है समझ में नहीं आता है कि ये पंछी कहाँ चले गए लुप्त हो गए जैसेकि गिद्ध गिद्धराज रहे गिद्ध मात देशों में गौ सब मरती रहीं और खाने के लिए इतनी गौएँ आ गई इतने गिद्ध जुटते थे कि आपस में ही उनको खंगाल के माँस तक खा जाते थे लेकिन आज तो ऐसा हुआ की साँप वो गिद्धराज बोलते हैं गिद्ध किसी को दिखाई नहीं देते हैं ये पता नहीं कहाँ से लुप्त इस समय हो गए

अब वे बतबा करके समझ लीजिए कि कौवा जैसे कबूतर है कबूतर बोलते है कबूतर शो पीस में जिआए जाते हैं जैसे देहातों में जिआए जाते हैं बोलती हैं इतना सुंदर भाषा ओ कबूतर पंछी किसको नहीं पसंद है जान पंछी तो इतना सुंदर लगते हैं ये अपने आपको बहुते खूबसूरत देखने में बोलती हैं उड़ती हैं रहती हैं गाँवो में घरों में हमलोग को यहाँ समझ लीजिए गाँव घर में बोलती हैं सब कितना सुंदर सुहावना लगती हैं ये अब कोई बाते नहीं है जैसे का करें हँ ई पंछी सबको पसंद है पंछी सभी लोगो को पसंद है नाकि पसंद हमको है पसंद हर लोग को पसंद पंछी की आवाज पंछी की रहन सहन बोल भाषा ये हर क्वालिटी उनकी सबको भी अच्छा लगता है जैसे कोयल है कोयल की आवाज इतनी सुरीली होती है जो आदमी किताबों में लिखा गया है एक अच्छा किताबों में लिखा गया है कि बोलती हैं कोयल काली काली कूँ कूँ करती जो है डाली डाली फिरती वो सब ऐसी ऐसी पंछियाँ हैं ये सुहावनी बोली उनकी होती है लेकिन अब ये मौसम के वातावरण के आधार पर ये समझ नहीं पा रहे हैं का हो गया है कि पंछी अब इतना देश छोड़ कर चली गई किसी दूसरे राज्य में चली गई कहाँ चल गई कोई पता ठिकाना नहीं है इसीसे